नंढपण खां ई मूंखे संगीत में ॾाढी रुचि आहे संगीतु ॿुधणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ॾाढो मनोरंजन मज़ो ईंदो आहे संगीतु ॿुधण सां मां ॿी ई दुनिया में हली वेंदी आहियां उन

ॻायो हुयो भॼनु सभिनिनि मूंखे तालियुन सां वधायो उन सभिनिनि यादगार अनुभव मुंहिंजो इहो आहे जॾहिं मां कॉलेज में हुयमि तॾहिं असांजे कॉलेज में हिकु संगीत जी हरीफ़ाइ थी हुई हुन में मां भाॻु वरितो हुयो ऐं पहलो नंबर आई हुयमि हुन में मूंखे इनाम रूप में हिकु घड़ियाल मिली हुई हूअ अॼु ताईं मां संभाले रखी आहे सभिनि खां यादिद यादिगारु इहो मुंहिंजो अनुभव आहे कॉलेज में असां ॾह ॼणा हुयासीं जंहिं भाॻु वरितो हुयो हुन ॾहनि ई मां मां पहलो नंबर आई हुयमि असां हुन हरीफ़ाइ लाइ पंज ॾींहं प्रैक्टीस कई हुईसीं अने उन ॾहनि ई खां पोइ पहलो नंबर मां ई हुयमि